پیشہ وارانہ تیراکی روایتی تیراکی سے بہت طریقوں سے مختلف رہتی ہے مجھے عام طور پر سوئمنگ پل میں تیرنا زیادہ اچھا لگتا ہے کیوںکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں ڈوبنے کا خطرہ نہیں رہتا ہے بہت زیادہ سے زیادہ جو نیا تیرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کے منہ میں پانی چلا جاتا ہے ناک میں پانی بھر جاتا ہے لیکن اسے ڈوبنے کا خطرہ کم رہتا ہے اور میں اکثر و بیشر سوئمنگ پل میں ہی تیراکی کرتا ہوں پیشہ وارانہ تیراکی میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ لوگ دریا اور سمندر میں تیراکی کرتے ہیں جس سے ان کو کچھ حاصل کرنا مقصد ہوتا ہے جیسے کہ مچھلیاں پکڑنا یا اور بھی دیگر خزانے کی چیزیں تلاش کرنا یا کوئی گم شدہ چیز تلاش کرنا تو یہ لوگ پیشہ وارانہ تیراکی ہوتی ہے وہ لوگ اس کام میں بہت ایکسپرٹ اور بہت ماہر بھی ہوتے ہیں جبکہ روایتی تیراکی میں ان ساری چیزوں کا دھیان نہیں رکھنا پڑتا بلکہ عام طور سے سیدھے سیدھے آپ تیرتے چلے جائیں وہ ساری چیزیں آپ کی تیراکی کہلائی جائے گی لیکن پیشہ وارانہ تیراکی میں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ لوگ کافی ماہر ہوتے ہیں کافی تجربہ کار ہوتے ہیں اور انہیں اس سلسلے میں بہت مشق بھی رہتی ہے کہ کتنی گہرائی تک جانا ہے اور کتنی گہرائی سے آگے ہم کو نہیں جا سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے وہ لوگ اس میں تیراکی کیا کرتے ہیں